अन्धविश्वास ओ जे जोगी फकीर ईसब जे आबै छै ओ कि करतै ओ किछु नहि करतै ओकरापर विश्वास हमरा आओर समझसे ओ विश्वास करैके नहि चाही विश्वास रखहो अपना आपके अपना आत्मबलपर अपना सतपर अपना कर्मपर कहावतमे छै कर्मप्रधान विश्व कर राखा जो जस करहिँ ओ तस फल चाखा जोगी कि कै देथिन हमे करबै हमे लगेबै मानिले बबूर तऽ हमरा बबूरमे फड़ै लागतै आम आम लगेबै तब तऽ आम हमरा फड़तै उँ तेनाहि सत सत सत आओर कर सतकर्म आओर कुकर्म सतकर्म छै यहाँ भी काम देतै आओर वहाँ भी काम देतै इएह सत छिकै कर्मपर अपना भरोसा रखैके चाही अपना कर्तव्यपर भरोसा रखैके चाही ई नहि कि ओहि पहिलेके रहैके अएलै हँ जादू कैके हइ तोरा एतेक धन दै देतऽ हे एतेक चीज दे देतऽ ओसब कोइ किछु देतै झु झुट्ठे ठकैले अपना आओत आओर देबे करतै तऽ अपने किएक नहि लै ले छै आबै छै कर्म करहो अपना मेहनति करहो खेती छै खेती करहो ईसब करबहो अपना कर्मके आधारपर जे चीज चाहबहो से चीज होतै कर्मके आधारपर जे चीज चाहबहो ओ चीज होतै आओर कुकर्मपरमे लै वहेँ तोरा जाइके छऽ गलत रस्तापर जाहो कहीँके मानिले मारिओ देतऽ काटिओ देतऽ फाँसिओ पड़तऽ बढ़िआँ कर्मपर जाहो तोरा मानिले गद्दी मिलतऽ तोरा संस्कार बनतऽ इएहसब आओर कि अन्धविश्वासके नहि मानैके छिकै हमे आओर नहि मानै छिकै कोइ मानै होतै मानै होतै हमे आओर नहि मानै छिए मानैके छिकबे नहि करै कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करहिँ तस फल चाखा आओर हमरा कि आबै छऽ जे कि कहबऽ